धोरामावथ' दाथ' मा होनो बांसिन जेनेबा सेंग्राफोराथ' बांसिन फोथायनाय गैखाया बोराइ बोराया बांसिन फोथायनाय थायो आरो न'खर संसार जानायाव न'खर खांनाय न'खर संसार जानायाव बोराइ बोरायासो बांसिन फोथायो सेंग्राफोरा सोरबा फोथायगोन सोरबा फोथाया आरो सेंग्रा मानसिफोरा बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय बेनो जाहैबाय दानाथ' बाथौ माबानिफ्राय बाथौ धोरोमनिफ्राय ब्रह्मआवसो साबसिन मोनजोबो बांसिन मानसियानो जाहैबाय फुजा होनो हाला नोङो जय्ग सावनायावसो बांसिन हाबजोबनो गोसो जायो एबा मोजां मोनो जेखौ मोजां मोनो बेहायनो फुजिनांगौ जायो आरो बेहायनो फुननांगौ जायो जेनेबा बबेया मोजां बबेया गाज्रि गावबागाव धोरोमखौ बासिनानै एबा बबेखौबा मोजां मोननानै हाबो गावबागाव गोसोआ फुजिनानै मोजां मोननानै हाबो एबा जय्ग आव हाबगोन एबा खृष्टियानाव हाबगोन एबा सोरबा मोजां मोनो सोरबा खृष्टियानखौ मोजां मोनो सोरबा जय्गखौ मोजां मोनो सोरबा ब्रह्मखौ मोजां मोनो बेफोरबायदिनि थाखायनो दा बांसिनानो जाहैबाय जोंनाथ' जेनेबा जय्गमोन जय्गखौ मोजां मोननानै बांसिनानो फुजियो आरो मोजां मोनो आरो बेनो साबसिनबो बेनो मोजांसिनबो रावबो मोजां मोना आं फुजिया बेखौ होननानै रावबो बुंनो हाया बेनो साबसिन जायो बेनो साबसिनबो मोजांसिनबो आरो फुजिनायाव